एक हम पङ्खा पङ्खा लेने छलियँ ऊषा कम्पनी रहँ जेकि ठीके ठाक चललँ दू हजारमे लेने रहियँ मतलब ठीके चलले हवा तऽ ठीके दैए लेकिन थोड़ासँ मतलब कि कम हवा दैए ओकरा कन्डेन्सरमे लगाइ लेलँ अलगसँ तब हवा दियै लगलँ तऽ हवा लेकिन ठीके दइ छँ चलै भी ठीके यँ आब कितना दिन चलैयँ देखौँ ऊषा कम्पनीके छैँ बढ़िआँ ई लेकिन